اگر ہم پوری دنیا کا جائزہ لیں تو ایک بات واضح ہو جاتی ہے کہ ایک زبان ایسی ہے جو بہت اہمیت کی حامل ہے اور وہ زبان انگلش زبان ہے جو کہ ہر انسان کو سیکھنی ضرور سیکھنی چاہیے اور اگر آپ اپنے بچوں کو مستقبل میں کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں تو اسے انگلش ضرور سکھائیں کیونکہ ہر فیلڈ میں ہر میدان میں انگلش کی ضرورت پڑتی ہے انگلش زبان نہ جاننے کی وجہ سے بہت سارے لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں آپ اپنے ہندوستان میں دیکھیں کہ جب آپ کہیں کام کے لیے جاتے ہیں جاب انٹرویو کے لیے جاتے ہیں تو بہت سارے لوگ انگلش زبان نہ آنے کی وجہ سے وہ کام نہیں پا سکتے ہیں تو آپ لوگ اپنے بچوں کو انگلش زبان ضرور سکھائیں